न मूंखे कॾहिं बि पंहिंजे डांसिंग केरियर में कंहिं बि मुश्किल बाधा जो सामनो न करिणो पियो आहे मां इलाही प्रोग्रामनि ते डांस कयो आहे स्टेज ते मूंखे इलाही प्रो प्राइज़ मिलिया आहिनि मुंहिंजा माउ पीउ बि मूंखे ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि मां बचपन सां डांस कयां थी लेकिनि कॾहिं बि मूंखे स्कूल में डांस कयो कॉलेज में कयो इलाही प्रोग्रामनि ते वञी मां डांस कयो लेकिनि कॾहिं बि मूंखे कंहिं प्रोब्लम जो सामनो न करिणो पियो आहे मूंखे हमेशह उत्साह मिलंदो आहे ऐं मूंखे इलाही प्रेरणा मिलंदी आहे उतां मूंखे जीअं प्राइज़ मिलंदा आहिनि जीअं सर्टीफ़िकेट मिलंदा आहिनि त मूंखे हुन खां और अॻिते वधण जी प्रेरणा मिलंदी आहे मूंखे कॾहिं बि कंहिं प्रोब्लम जो सामनो करणो ई न पियो आहे मुंहिंजो हमेशह डांसिंग में सुठो ई सुठो थींदो आहे मुंहिंजे माउ पीउ मूंखे सपोट कंदा आहिनि मुंहिंजे घर वारा मूंखे इलाही सपोट कंदा आहिनि जंहिं कॾहिं मूंखे कॾहिं बि कोई पंहिंजे डांसिंग केरियर ते कॾहिं बि कोई बाधा न पार करिणी पेई आहे